ते हून असेंगी जेह्ड़ा क्वेश्चन मिले दा ओह्दा मतलब ऐ कि व्हाट आर दी मेजर मार्किट ऑर ट्रेड चैनल्स फॉर ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन जम्मू ते इस क्वेश्चन दा मतलब ऐ कि केह्ड़ी केह्ड़ी मेजर जां मार्किट ट्रेड चैनल्स न जेह्ड़े ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूस करदे न जम्मू ते इत्थें काफी सारे ऐग्रीकल्चर जां ट्रेड चैनल्स न जेह्ड़े करदे न प्रोड्यूस ऐग्रीकल्चर गी जम्मू च जियां उसी आक्खी सकदे तुस कि जियां हून साढ़ै सेल्समैन होई गे जां होई गेआ ऐग्रीकल्चर च आई गे फार्मर्स बगैर एह् जेह्ड़ा बी होंदा कि एह् फार्मर होई गेआ फार्मर ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब होई गेआ जियां कि क्रॉप होई गेई क्रॉप्स होई गेई फ्रूट्स वेजटेबल्स जेह्ड़े बी होंदे न चौल होई गेआ राइस जिसी आखदे न जां फेर होई गेआ कि दाल आटा जिसी आखदे न दालां होई गेइयां बाकी दालां राजमा रुज्मा होई गे एह सारे जेह्ड़े न ऐग्रीकल्चर ट्रेड चैनल केह्ड़े न जो प्रोड्यूस करदे न ते एह् होंदे न जियां कि ट्रेड चैनल्स होई गे साढ़े सर्विस मैन होई गे ओह्दे अग्गें जियां कस्टमर होई जन्दे है ना होलसेल च बेचदे न दकाने आह्ले गी है ना फ्रैंचाइजी लेइयै ऐग्रीकल्चर आह्ले कोला पूरा इक्कै बारी सामान लेई लैंदे न ते उसी ट्रेड चैनल च मतलब उसी बेची उड़दे न फेर अग्गें अग्गें होलसेल च फैक्टरियां बी होन्दियां न होलसेल आह्ले आहनदे उंदे कोला होलसेल च बेचदे न दकानें आह्ले गी ते दकानें आह्ले अग्गें करदे न जेह्ड़ा बी करना होंदा लोक अग्गें लोकें गी पजांदे न उसके बाद ओह्दे बाद मेजर होई गे मार्किट च होई गे एह् मार्किट पैह्ले ऐग्रीकल्चर आह्ला होई गेआ साढ़ा क्रॉप क्रुप फार्मर फर्मेर करदे न एह् सारा ते ओह्दे अग्गें होई गेआ एह्दा मार्किट आह्ले दा बाकी कम्म होंदा ऐ दकाने आह्ले दा कि लोकें कोल पजाना जां होलसेल च सामान देना अपने हर इक चीज होई गे किन्ने किन्ने दा देना पिच्छुं किन्ने दा आया किन्ने दा बेचना फैक्टरीज होई गेइयां जेह्ड़िया हैना फैक्टरीज जेह्ड़िया इ'नेंगी बेचदियां न एह् अग्गें बेचदे न ते अग्गें लोग बी बंडी बी सकदे न जेह्ड़ा किश मर्ज़ी करन ओह्दे कन्नै बेचदे न खंदे न होर मेजर ट्रेड ट्रेड चैनल होर रिटेल बिच्च बी खरीददे न लोग प्रोड्यूस ट्रेडर्स होई गे कंजूमयर्स होई गे अग्गें कंजूमयर्स बी बेचदे न समान केईं केईं अपने घरै आह्ले घर च ओह् बनाई दी होंदी ते रुट्टी खलांदे बी हैन लोकें दी ओह्दे कोला लेइयै लोकें कोला ते मार्किट एह्दे उप्पर गै चलदा सारा साढ़ा मेजर मार्किट इ'यै ऐ कि फारमर्स उप्पर ते जेह्ड़े बाकी होई गेआ समान कुरकुरा फुरकुरा एह् सारियां खाने आह्लिया चीज़ां होई गेइयां बिस्कुट कुरकुरा टाफियां एह् साढ़े रौह्न्दे मार्किट च आंदे ट्रेड चैनल च ते दूआ आंदे न ऐग्रीकल्चर आरे क्रॉप क्रुप एह् सारे आई गे ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूज च एह् होई गेआ जेह्ड़िया डिस्ट्रिक्ट बी डिस्ट्रिक्ट दे स्हाब कन्नै जियां आर एस पुरा होई गेआ ओह् सारा करदा ऐ एह् बेचदा केह् आखदे न चौल आखदे न चौल बेचदे न राइस ते आई गेआ ते होई गेआ साढ़ा कश्मीर कश्मीर इत्थुआं फ्रूट्स बगैर आई जन्दे न सेब सूब आई जन्दे न बड़े सारे ते इ'न्दे कन्नै गै होंदा कम्म सारा पूरा होई जंदा एह्दे कन्नै गै